आङो फालांगिरि खालामनो गोबाव समनिफ्राय गोसो दङमोन जायनि जाहोनाव रांनि आंखालाव खालामनो हायाखैमोन थेवबो आंनि गोसो सिङावदि सानखानाय दङमोन सिगांनिफ्रायनो आं मोनसे ग्रुप खुलिनानै मोनसे ग्रुपजों गोबां इदिनो इनकाम खालामदों दानसेयाव जों सासेयाव बबेबा दानाव नैजिबा राङै खाङो अबेबा दानाव बाजि राङै खाङो इबायदिनो दानफ्रोमबो खाङै खाङै खाङै खाङै फैसाखौ जोङो गोबां जाब्लाथाय सासेयाव पास हाजार इदिहाय रानो बोसोराव नङाब्लाबो अबेबा बोसोरनिजों बे राननाय रांखौ आङो न'आव बाहायालाबानो गुबुननो सुद हरो थाइबाहाय जौसे राङाव बेबायदिनो आङो रांखौ इदिनो हरै हरै हरै हरै हरनानै आङो बाजि रोजासो खालामनो हायो खालामनो हानानै आङो फैसाखौ बेखौ जमा खालामनानै बै सुद हरनाय फैसाखौ जमा खालामनानै इदिनो आं खायसे खायसे मालफोरखौ बायो दखानाव फार्स्ट जागायो आरो दखानखो आङो ओरैबायदि ओरैनो जागायो जेन सादा सिदा जायनि जाहोनाव रां गैया जितुके ओरैनो थिंनि ओरैनो सायला औवाजों होनानैनो बानायग्रोयो फार्स्ट बानायनानै बै रांफोरजोंनो आङो एसे एसे एसे माल गथ'फोरनि मिथाय जाग्रा खायसे खायसे फोनग्रा खायसे खायसे बाहायग्रा मुवाफोरखौ लाबोनानै फानबाय थायो आरो बिनिफ्रायनो राङा ओंखारलांबाय थायो आरो ओंखारलांबाय थाब्लाथाय दिनै इसे बारा इदिनो सफ्थासेनि उनाव इसे बारा राङा गोबां जाबोयो आरो जानानै ओमफ्राय मालखौ उनाव इसे बुरजा बुरजा लाबोसिनबाय थानो हायो लाबोनानै इदिनो दिनै इसे देरो गाबोन इसे देरो इदिनो गोसोखो मोजां मोनलांबाय जायनि जाहोनाव फालांगि मावनाया खम खरसजोंबो खम फैसाजोंबो नाजायोब्लाथाय हायो होनना सानो आरो आं दा जायनि जाहोनाव आङो फैसा बाजि रोजा सोजोनो दिनै मोजाङाव फैगासिनो आरो जायनि जाहोनाव इदिनो मालनि बैनि इसे इसे लाबजोंनो दिनैबो इसे बांसिन लाबोनो हाबाय नेक्स्ट सफ्थायाव मालखौ बांसिन लाबोनो हाबाय बिबायदिनो आं लाबोनानै सोलिगासिनो दङ दासान्दि आङो ओमफ्राय बिदिनो आंनि दखाना एसे एसे एसे देरनायावनो देरनायावनो देरबोगासिनो आरो हायो मानसिया गोसोआव नाजानाय थायोब्ला खम रांजोंबो बिजनेस खालामलांनो हायो गोबां रां थानायाथ' खेबसेयावनो गिदिर खालामनो हाबाय खम रां थानायाबो नाजानाय थायोब्ला खस्थ' खालामनाय सानोब्ला हायो आरो बिदिनो खम खरसजोंनो ओमफ्राय दा आङो दिनै बाजि रोजा रांजोंनो दिनै एसेब्लाबो आंनि दखानखौ आं गिदिर खालामबोनो हागासिनो दङ बेबायदिनो खालामबाय थालांब्ला बयबो हागोन हाजारसे रांजोंबो मैगं दखानिया फेदेरलांनानै लाख थाखा उनाव जाहैनो हायो जायनि जाहोनाव जायहा नाजानाय दं खस्थ' खालामनो हानाय गोहो दं धैज्य दं बैफोरबायदि मानसिया बेबायदि फालांगिरि खालामनानै देरगोन देरगोन ओमफाय नाजानाय थानांगोन खस्थ' खालामनांगोन धैज्य थानांगोन खायसे खायसे बुस्थुखो फाननायावबो बिबायदि आरो आं दा बिबायदि होननानै सानो ओमफ्राय ओंखायनो गोबां रां थानायाल'दि फालांगिरि खालामनानै जौगानो हागोन बे नङा खम रांजोंबो जौगानो हायो मानसिया नाजानायजों लोगोसे दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो बै लाब फैनायजों लोगोसे बे मुल थाखाजों लोगोसे जमा खालामनानै जों जितु माल लाबोयोब्ला इदिनो बांलांबाय आरो बैयो लाब फैबावलायबाय बै मुलनिफ्रायनो आरो बिदिनो माल लाबोलायबाय बेबायदिनो गोबां रां लासै लासै लासै बोसोर बोसोरनि उनाव जोङो ओ रांखौ बुरजा खालामलांनो हायो आरो आं बेबायदिनो दा सोलिनानै आं गावखौनो मोजां मोन्दोंखाय आं गुबुनखोबो बिदिनो खम रांजोंनो बेबायदिनो फालांगिरि खालामजानो लुबैदों जायनि जाहोनाव जायनियावबोथ' गोबां रां थाखाया हाजारसे रांजोंबो से रोजा रांजोंबो इदि मानसिया फालांगिरि जागायनो हायो फिसानिफ्राय गेदेर जालांनो हायो इ बाथ्राया थार नाजानाय थानांगोन जायनि जाहोनाव धैज्य थानांगोन मानसिया माने गावखौनो फोथायनाय थानांगोन दिनै बायनाय एबा फाननो हायाखैब्लाबो गाबोन फाननो हागोन जोथोन खालामना दोननानै बिबायदि जानो बायोब्ला मानसिया फालांगिरि खालामनानै सोलिनो हायो ओंखायनो आं सानो आरो बेबायदिनो मानसिया नाजानांगौ नाजानायजों लोगोसे मानसिया जिउआव साक्सेस जानो हायो